مجھ کو دوڑنے کا شوق یا اسے پیشے کے طور پر اپنانے کی ترغیب مختلف وجوہات کی بنا پر ملی ہے یہ وجوہات وقت ماحول معاشرتی تبدیلیوں اور انسانی فطرت سے جڑی ہے ابتدائی انسانوں انسانوں کو شکار کرنے یا دشمن سے پچنے کے لیے دوڑنا پڑتا تھا یوں دوڑ انسان کی فطرت میں شامل ہو گئی یہ ایک قدرتی صلاحیت بن گئی جسم کو چست طاقتور اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دوڑ بہترین ورزش سمجھی گئی اس لیے لوگوں نے شوقیہ طور پر بھی دوڑنا شروع کیا اولمپک جیسے عالمی مقابلوں نے لوگوں کو دوڑ کو بطور کھیل یا پیشے اپنانے کی ترغیب دی